سینٹرل ڈہلی ضلعے میں عام تعلیمی ادارے اور مواقع اِس پرکار ہیں روم وکٹوریا گرلز اسکول جو ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی ہے بہت اچھا اسکول ہے لیکن اُس کی بہت ہایسٹ فیس ہے بٹلہ اسکول ہے سینٹ تھومس اسکول ہے جے این یو ہیپی ہے شری رام کالج آف کامرس جس میں بہت ہایسٹ ٹو فیس ہیں جس میں مطلب غریب کوئی بچارا جو مڈل کلاس ہوگا وہ ایزیلی افورڈ نہیں کر پائےگا بہت زیادہ فی کوسٹ ہے اُس اِن سب اسکولوں کی کالیجز کی بہت زیادہ چارج کرتے ہیں وہ ایڈمیشن میں اور ایزیلی بھی نہیں ہوتا اور کافی اچھی اسکول تو کافی اچھی ہے لیکن فیس بہت ہائی ہے اِن اسکول کی اسکولز کی کالیجز کی جو میرے گھر کے آس پاس ہے سارے اسکول کافی اچھے کافی اچھی پوسٹ پر ہے بہت نام نامی گرامی اسکول ہیں کالج ہیں یہ لیکن اِن کی فیس بھی بہت اوپر ہے مطلب مڈل کلاس کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے